म्हज्या जिवितांतली सगल्यान अशी यादीची अशी मोटसायकल भोंवडी म्हटल्या बायकीगांची भोंवडी म्हटल्यार जेन्ना हांव लदाख गेल्लों पळय तेन्नाची आतां हातून जाल्लें किदें की हांव मूळ गोंयचो आनी म्हाका सगल्यान पयली हांगासल्ल्यान वाट काडीत काडीत गोंयच्यान म्हाराष्ट्रान महाराष्ट्रांतल्यान फुडें सरत सरत सगलीं राज्यां काडीत काडीत म्हाका दिल्ली वयचें पडलें दिल्ली वयचें पडलें दिल्लीसून मागीर हांवें मुखारलो प्रवास सुरू केलो दिल्ली मेरेन सगळें सुरळीत चलतालें पूण जेन्ना हांव फु़डें पावलों तेन्ना म्हाका व्हडली व्हडली दोंगरांची माळ दिश्टी पडपाक लागली आनी तातूंनसून ती वेडीवांकडी वळणां आशिल्लीं तातूनसून हांव वाट काडीत काडीत हळुहळू म्हणटा तशें हांव मुखार सरपाक लागलो जसो जसो हांव फुडें पावतालों तसो तसो म्हाका थंयसरल्या रस्त्यांचो भंय दिसपा लागलो एके वाटेन दोंगोर दोंगर कातरून काडिल्ले रस्ते आनी सकयल मेरेन खोल खोल दरी आनी त्या दरयेंतल्यान व्हांवपी न्हंयों अशें दिसतालें की सकयल जे पळय व्हडले व्हडले फातर आसात ते ल्हान ल्हान क्रिकेटीचे बॉल कशे तसोच हांव वाट काडीत काडीत फुडें वतालों पूण थंयसल्ले जे लोका आसात ते इतले बेशिस्तीन गाडी चलयतात की ते तांकां वा आमी आडीचे आमी भायले अशे तांकां कळना ते आपले तरेन आपूण बरे आसा चलोवपाक म्हणून आपल्या जाय तशें गाडी चलयताले आनी ताका लागून मागीर आम आमकां तांचो भंय दिसतालो ते गाडयो आंगार हाडटाले आनी आंगार हाडिल्ल्या कारणान आमकां भंय दिसपा लागतालो अशे करीत करीत हांंव लदाख पावलों आनी मागीर लदाखाच्यान मागीर हांव परत आयलो ही सगली म्हजी भोंवडी आसा ती खूब यादीची आशिल्ली आनी ताका लागून ती सगल्यान म्हज्या आवडीची आनी जिवितांतली सगल्यान महत्वाची भोंवडी आशिल्ली कारण हातून हांव खूब शिकलों आनी म्हाका खूब किदें जाणून आयलें थंयसर लोकांक मेळ्ळो स्वताक म्हाका स्वताचेर चिंतन करपाची संद मेळ्ळी आनीहातूंतसून हांव खूब शिकलों अशें हांव म्हणूं शकतां ही म्हजी आवडीची भोंवडी